जय झूलेलाल मां हिकु सिंधी आहियां ऐं सिंधीअ में ॻाल्हाइण पसंदि कंदो आहियां घर में बि ॿाहिरि बि ऐं सिंधी असांजे हिकदमि मिठी भाषा ॿोली आहे जंहिंखें असां पंहिंजी मात्र भाषा करे चवंदा आहियूं ऐं हिंदी ॿोली असांजी राष्ट्र भाषा आहे जेका घणी भांगे सॼे हिंदुस्तान जे राज्य में सुहिणे नमूने ॻाल्हाए ऐं सम्झी वेंदी आहे पर असांजी सिंधी भाषा हिन करे असां पाण में सिंधी वधीक ॻाल्हाईंदा आहियूं ज़ाइफूं हुजनि या मर्द हुजनि जेके असांजे ज़माने जा आहिनि हिकु ॿिए खां हालु चालु वठंदा आहिनि सिंधी अख़बारूं जेके ऐं लोकल लैवल ते निकिरंदियूं आहिनि उहे पिण पढ़ंदा रहंदा आहिनि बम्बईअ मां हिंदवासी हिंदुस्तान सिंधी अख़बार जेका निकिरंदी आहे उहे ॾियो था घर में वेही करे असांजा सिंधी ॾाढे दिलि सां पढ़ंदा आहिनि जिते सम्झो हिंदी अख़बार बि रखियलु हूंदी आहे त उहा उहो वधीक न पढ़ी सघंदा आहिनि जो सभिनी खे जूनुन असांजे बुज़ुर्गनि खे सिं सिंधी भाषा ई पढ़ाई वेंदी हुई

लिख पढ़े जो वातावरण बि उन्हनि जी भाषाउनि में हूंदो आहे असांजे उल्हासनगर में सिंधी भाषा जो वार्तालाब वधीक आहे जिते ॿ सिंधी मिलंदा आहिनि भले पोइ उहा कटनी हुजे पिम्परी हुजे भोपाल हुजे हा कहिड़े बि असांजे हिंदुस्तान हितां कुझु ॿ सिंधी मिलंदा आहिनि त ईअं ईअं मिलंदा आहिनि जीअं वड़िअनि खां पोइ मिलिया आहिनि त सिंधी भाषा जी अहमियत एतिरी आहे जय झूलेलाल